हलो हेलो हा साईं हरि ऊं हरि ऊं तव्हां ज्योति इलेक्ट्रोनिक्स मां था ॻाल्हायो साईं मूंखे फ़ोर्टीन प्रोमेक्स आईफ़ोन खपंदो हो तव्हां वटि आहे मूंखे कारो कलर खपंदो तव्हां मूंखे तव्हां मूंखे उनजा फ़ीचर ॿुधाए सघो था अच्छा अच्छा ऐं इन जो केमरा पिक्सल वग़ैरह छाहे अच्छा अच्छा इन जो इन जो ऐं बेट्री बेकअप वग़ैरह छा रहंदो इन जो पर अच्छा अच्छा अच्छा ऐं हिनखां घटि रेंज में ॿियो कोई मॉडल खपंदो हुजे त तव्हां वटि मिली सघंदो सुठे में उहो त ठीकु आहे बाक़ी एन्ड्राइड में ई अगरि ॿियो ॿिए के नमूने एन्ड्राइड में ई कोई बढ़िया पीस आहे अच्छा डिस्काउंट मिली सघंदो इनमें

हा हा उहो हा तॾहिं त मां तव्हां खे फ़ोन कयो हा तॾहिं त मां तव्हां खे फ़ोन कयो तव्हां छा रिश्तेदारी में आहियो त इलेक्ट्रोनिक जूं शयूं रिश्तेदारी वारीअ खां ई वठणु खपनि

अच्छा अच्छा हलो बढ़िया मां अचांव थो तव्हां जी दुकान ते सुभाणे ठीकु आहे हलो ठीकु आहे